बे समाव आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गेजेराव गाहाइ हारिमुआरि फारागथिफोर दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो आसामनि जिखिनि माहारिफोर दङ हारि माहारिफोर दङ दिनै जोंनि आसामाव बर' असमिया दिनै नेपालि बाङालि ट्राइबेल हिसाबै जोंहा गार' थाबाय राभा थाबाय टिवा थाबाय माबा माबि जोंनि गेजेराव माखासे हारि माहारिफोरा जोंनि आसाम रायजोआव दङ दिनै जोङो नायदों जे आसाम रायजोनि जि हारिमुवारि फारागथि होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै मोसानायनिफ्राय लानानै जोंनि रंजानायनिफ्राय लानानै जोंनि जानाय लोंनाय माखासे जोंनि थानाय जोंनि माखासे जि हबिफोर जुदि जों नायोब्ला जोङो गासैखौबो जोङो गोरोबनाय मोनसे थासारि जोङो दिनैसिमबो जोङो बे थासारिखौ जोङो नुवा मानो होनोब्ला दिनै जोंनि गाननाय जोमनायनि खोथाखौ नायोब्ला दि जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो दखना गानो दिनै गुबुन असमिया माहारि हिसाबै जोङो सारि गाननाय माबा माबि गाननाय बे फारागथिया दिनै जोङो रोखा दा जोंनि आसामाव जे गुबुन गुबुन माहारि आरो हारिफोरखो नायोब्ला जोङो गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंबो जोङो मोन्थियो बे हारिया बर' हारि बे हारिया असमिया हारि बे हारिया बाङालि हारि बे हारिया नेपालि हारि बे हारिया गुबुन टिवा राजबंसि राभा हारि जोङो गाननायनि गेजेरजोंबो गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंबो जोङो मोन्थिनो हायो जोङो बर'फोरा दखना गानो आइजोफोरा बर' हौवा बा हौवा माहारिया गामसा गानो जोङो आर'नाइ लायो बेबायदि माखासे जोङो जोंनि आसामनि हारि माहारिफोरनि गेजेराव जोंनि जि हारिमुआरि जि फारागथि जों बेखो नुनो मोनो दिनै जुदि जोङो नायोब्ला गाननाय जोमनायनि बेलायावथ' बे थांबाय जोङो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो बे मोनसे फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो जे जानाय लोंनायनि बेलायावबो बर' हारिया मा जायो जोङो अनला ओंख्रि जोंनि हारिमु होननानै जों मोन्थियो जोङो नारजि जायो बेबो बर' हारिनि मोनसे ओंख्रि होननानै जों मोन्थियो किन्तु बे ओंख्रिफोरखौ दिनै जों गुबुन गुबुन हारिफोरखौ बेबायदि जानाय मानाय जों बेखौ दिनैसिम नुवा खोथाया जाबाय दिनै बे जानायनि गेजेरजोंबो जोङो मावनाय दांनाय गायनाय फुनायनि गेजेरजोंबो जोंनि गेजेराव हारिमुआरि जि फारागथि जों बेखौ जोङो दिनै जोङो रोखा नुनो मोनो दिनै मोसानाय मुसुरनायनि बेलायावबो जे बर'फ्रा जोङो बैसागु फैनाय लोगो लोगो जोङो बैसागुनि जोङो मेथाइ खनो असमियाफोराबो बैसागु मेथाइ फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना बिहु खनो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा गावबा गावनि जि काल्सार जि गावबा गावनि जि हारिमु बे हारिमुजोंनो गावबा गावनि जि रंजानाय बेखौ जोङो लांनायखौ जोङो नुदों जोङो बैसागुखौ रंजालि बैसागु हिसाबै फालियो असमियाफोरा रङालि बिहु हिसाबै फालियो आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा गावबा गावनि मुंजों बे रंजानायफोरखौ लाङो दा ओंखायनो जोङो बे माखासे थासारिफोरखौ नायोब्ला जोङो दिनै नुयो जे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा गावबा गावनि जि हारिमुनि गेजेरजोंनो जे नों आमोखा नों तुमखा बा नोङो आमुक हारि नों तुमुक हारि बेबायदि माखासे सानलायनाया बा फारागथिखौ जोङो हारिमुनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो ओंखायनो हारिमुआ ओरैबायदि जिनिस जाय हारियाव बा हारिमुआ जाय हारिया जारिमिन गैया जाय हारिया आगोलनि गोदोनि जि जारिमिन गैया बे जारिमिन गैयै हारिखौ जोङो बयबो मोन्थियो हारिमुआनो मोनसे सिनायथि होयो हारिमुनि गेजेरजोंनो हारिखौ जोङो सिनायथि होनो हायो बेबायदि मोनसे माखासे थासारिजों जोङो बै समनिफ्राय जोङो मोन्थिबोगासिनो दङ ओंखायनो हारिमुआ मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनायनि गेजेरजों जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि फारागथि जों बेखौ नुयो ओंखायनो आङो नैबे समाव आं बेखौ बुंगोन जे जारिमिना जायखौ फोरमायनो हाया बेखौ हारिमुआ सिनायथि होयो हारिमुआ जारिमिना जायखौ दिन्थिनानै होनो हाया जारिमिनआ जायखौ खिन्थिनानै होनो हाया बै जारिमिना खिन्थिनो हायो जारिमिना माखासे थासारिफोरखौ बुंनो हायो लिरनाय गैयि जिखिनि जारिमिनफोर दङ बे जारिमिन गैयै हारिफोरखौ हारिमुआ सिनायथि होनो हायो दिनै जोङो बर' हारिखो दावहारु हारि होननानै जोङो बेनिखायनो मिन्थियो जे बर' हारिया आर'नाइ लायो बे आर'नाइनि गेजेरजों जोङो माखासे बेवहाय हाजो आगर मा आगर जोङो माखासे एरफबनानै जोङो जोंनि गाननाय जोमनायफ्राव जोङो बेखो जोङो दिन्थिनानै लायो बे हिसाबै जोङो मोन्थियो जे बर' हारिया हाजो सेर सेर थानानै मोजां मोनग्रा मिथिंगानि साखाथि फाखाथि थानानै मोजां मोनग्रा हारि हिसाबै जोङो मोन्थियो दा बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि थानाय हारिमुनि मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय खामानि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंबो जोङो हारिमुनि जि माखासे फारागथि जों बेखौ मिन्थियो आरो बेजोंनो नों बबे हारिनि मानसि बे फारागथिखौ जोङो बै समाव जोङो बेनि गेजेरजों हमदांनो हायो